जोङो बिदिनो हराव बबेबा हाग्रानि हांसो सिलारि होनना बुङो हांसो सिलारि बिदिनो दैमा खाथिफोराव बिसोरथ' दैयाव दैया हाग्रा बारियाव थांनासो दैयो बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो जे लांनानै जायगाफोरखौ नुखाब्ला नङाब्ला नायग्रोखाबाय ओमफ्राय जे लानानै जों बेखौ सारसिनो बिदिनो जोखौ सारसिनो हायोब्ला खाथियाव जेलायाबो थाफाखायो हांसोआ बोरैबाला मानैखौबो मोनो बिनिफ्रा ओमफ्राय माबा जाथ मोनसे दं बेखौ जायगा लानानै नामआ आलदा आलदा होनो आरो जों मा होनोमोनलाय दाउ दाउ दिंखुर होनना बुङोमोन गोदो दाथ' बेयाव दाउखि होनो बिबो बेखौबो बिदिनो दै सेराव बाहाफोर मोनब्ला बिनि बिदै बासाफोर नुब्ला जों हरावनो लायनानै जाफैयोमोन आरो बिनिफ्राय गोजौआव बिरनाय दाउफोरखौ जेरै लिसु मोनब्ला बिदिनो गोजौ दान्दा गोलाव गोलाव खानानै जे सोङोमोन नङाब्लाथ' लिसु फिथाइखौ फ्राय मोनजायानो जाहैबाय दा हराव बादामलिफ्रा जाफैयो जे सोंनानै नांब्ला गिदिर गिदिरफ्रा नांब्ला बेफोरखौ जों जायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो बबावबा नुब्ला अबावबा खायदा मोनब्ला बिदिनो गावबाय लाबोबाय जाबाय बिदि जायोमोन आरो एन्जर बेफोरबायदि आरो बिनिफ्राय ओरैनोथ' हाग्रानि दाउफ्राथ' बिदिनोखासै बाहा नुआब्लाथ' जों मोनायाव फ्राय बेरायखाया बाहाफोर नुयोब्लाथाय हले मोनायाव जों बिसिनिखौ खायदा खालामनानै लायोमोन आरो टर्स लानानै जायगाफोरखौ नायखानानै बेबायदि